जय झूलेलाल हा छा कया वॉक ते वॉक ते निकिरंदी आहियां रोज़ु त गोॾनि में थो पए सूरु ॾाढो मां चयो तव्हां सां ॻाल्हायां थी करे ॾाढो सूरु थो पए जी जी अछा पोइ अच्छा हा योगा त मां वेंदी आहियां शाम जो हिकु कलाकु रोज़ु योगा कंदी आहियां ऐं तंहिंखां सवाइ हा

ओके

जी

अच्छा त मां पोइ राति जो पंधि वंद करे सघंदी आहियां छो त मां पंधि बि करणु वेंदी हुयमि मां हा हा अछा ख़ाली सौ क़दम कयां ख़ाली अछा

अछा पोइ मां थोरो मूंखे आरामु अची वेंदो गोॾनि में अछा त मां कहिड़ी कैल्शियम जी गोली त मां थोरी त मां विच विच में वठंदी रहंदी आहियां विच विच में वठंदी रहंदी आहियां रोज़ु त मां न खईंदी आहियां गोरियूं हा त मुंहिजो इएं पेटु में बि जामु गड़ॿड़ि थींदी आहे गोली वठणु सां त हिन करे मां पंहिंजी घर जी शयूं खाइणु जामु पसंदि कंदी आहियां मां हुन में अछा फूल मखाना खावां अछा

हा त इहे मखाना जेके आहिनि उहे इएं ई खाइणा आहिनि की न सेके करे खाइणा आहिनि सेके करे खाइणा पवंदा आहिनि या भाॼी ठाहे करे खावां अछा अछा हा त पोइ अछा खीर में हल्दी विझी करे पीनी आहे पहिरीं गोॾनि खे हाल फिल्हाल जेसिताईं माना जेसिताईं मां ॿाहिरां मटी गोलु गोलु अचां तेसिताईं मां हिन खे हो लॻायां छा इहो बाम लॻाए सघंदी आहियां कंहिं महिल बि राति वाति जो सेक कयां गरमु पाणीअ जो अछा गरमु पाणी जो सेक कयां ठीकु आहे अहिड़ो पुठी में बि अचानक सां सूरु पइजी वियो आहे हुन लाइ बि थोरो ॿुधायो न ॿुधाए छॾियो न आई आहियां न थोरो इहो बि पुछी वञां ओके हा ओके ठीकु आहे तव्हां मूंखे दादी ॾाढो सुठे नमूने ॿुधायो अथव तव्हां मूंखे हाणे उहो कंदमि मां जी ठीकु आहे जय झूलेलाल